औ ओरैनो एम्फौआ मा बायदि नोंसिना बे बे न'आव फिसिलाबायग्रा ना बे मााबानि ए औ औ मानि बावहायथ' आरोखि ना मानि ओरैनो बेसेबांसो बुरजा केपासिटिया पास किजि फुलिया ना जोलैया औ औ होम्बा नफोर न'फ्राथ' माबा दंखायो एसे मोजाङैनो

औ औ औ ओरैनोथ' ओरैनोथ' बारा बेमार जाला बाया जानाया थारमानि औ सानदुङावल' जेन'बा न'खौ गरम जाहोनो नाङा एसे न'आव सबसमाय एसे गरमखौ खेल ला आरोखि मानि बाराद्राय गरम जायोबा एसे दुरबल जानो नागिरो नालाय औ औ आमफायो जानाया नोङो बै इन्दिखौ होनो हागोन इन्दि बिलाइ इन्दि बिलायाव माखासे माबा थायोदै एम्फौफोर थायो बेखौ नाय बे एम्फौ जानाय आरो एम्फौ फिसा फिसा थायो थारमानि बेफोर थायोबा मानि जोरेमाफोर थायो ना बेफोर थायोबा मानि औ बेसोरो एसे मानि एम्फौखौ आक्रमन खालामनो नागिरनो मानि बिसोरो बेखौ एसे मोजाङै नायदो आमफ्राय हायोबा नोङो थारमानि इन्दि माबाफोरखौ आरोखि ना बिफांफोरखौ नोङो न'फ्रावहाय हाफोर दङबा एसे बागान खालामनानै लानो हागोन ओमफ्राय बागान खालामनाय इन्दि बिफाङाव आरोखि हायोबा एफा एनै मुलि सारबानो जाबाय बै एम्फौफोर जायैनि थाखाय आरोखि

औ बे थाम बेनोथ' बे थाम्फैनि थाखायनो थारमानि गरम गरमखौ एसे थाल ला ओमफ्राय लोगोसे नोङो लाइटफोर सावनानै दोन बे आरो बे थाम्फै थाम्फैयाथ' जाखायो अरखायो थाम्फैफोर अरोबा एसे माबा जायो नालाय औ थाम्फै सुयोबा बेखौ खेल लादो बे बे आरोखि दे होम्बा